जोंनि धोरोमाव बर'फोरनि धोरोमा गुदियानो जादों बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमनिफ्रायसो माखासे कन्भार्ट जालाङो नाथाय बाथौ धोरोमाव ओरैबायदि दङदि जायफ्रा धोरोमखौ फुजियो बे फोरबोआव जेनेबा ज' ज' रायजो राजा जयैनो जोङो धोरोमखौ फुजिनायाव जों जयैनो खान्थि खानांगौ आरो बे धोरोमखौ जेनेबा बाथौ धोरोमखौ जोङो मोजाङै मोजां फुजिलांनो हायोब्लासो मोजाङै मोजां फुजिलांनो हायोब्लासो जोंनि बे बाथौ धोरोमा बुहुमाव गेरेमसा जालांनायनि थांखि दङ बे गेरेमसा जायोब्लासो जोंनि बर' हारिखौ बयजोंबो सिनायजानाय जों बर'नि कालसार हारिमु एबा बायदिसिनायाबो बे धोरोमनिफ्रायनो ओंखारदों जेरै धोरोमाव धोरोम होनोब्ला जों फोरबोखौल' सानो फोरोम फोरबो जेरै दा जोंना धोरोमाव जाहैबाय बाथौ धोरोमनि ओरैहाय गारजा होनाय आरो गारजाजों लोगोसे लोखि फुजा होनाय लोखि फुजाजों लोगोसे ओरैहाय जों गोबां फुजा होनाय जायो बे फुजाया बयबो रायजो राजा ज' ज' लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बोराय बाथौनि नामै जोङो फुजिनाय धोरोम सारखार खालामनाय जायो आरो बेखौनो जोङो दिनै बर' धोरोम असे होननानै जों मुलुगाव दरबाराव फोसावनो सान्दों नाथाय जोंनि बर' हारियाव गोबां धोरोम दङ बे धोरोमानो जादों सोरबा क्रिस्टियान दं सोरबा मा होनो सोरबा क्रिस्टियान दं सोरबा ब्रह्म दं सोरबा जय गुरु दं बे गासैबो बे धोरोमाव दङ नाथाय धोरोम थानायाव जोंनि जों बाथौ धोरोमा गासैखौबो बजबनानै लायो एना एनि गैया जोंनि धोरोमा जाबाय गुदि बाथौ धोरोम गुदि बाथौ धोरोमानो जोंनि बर'नि असे धोरोम बेखौनो बिथांमोना बुजिया सोमजिया जोंनिफ्राय जानगाराव थांनानै जोंनि बर'नि सिनफोरखौ जेरैहाय खोमोरनो नागिरदों बे खोमोरनायाव जाहाथे आगान होआ बेखौनो आं बे मिजिंथिनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमाव जोङो गुदिनिफ्रायनो जों बर' धोरोमा गोदो गोदायनिफ्रायनो फुजिबोदोंमोन बाथौ धोरोम हिसाबै बे बाथौ धोरोमाव जोङो न'आवनो सिब थुंग्रि दं दाहाल थुंग्रि दं गोदोनि दाहाल थुंग्रि आरो बेजोंनो जोङो फोरबो खालामनाय जायो मानोना जोंहाबो गोदो गोदाय बर' राजा दङमोन बबे जायगायाव दङमोन जों रायजोआ जाहैबाय डिमापुर मायबं कासाराव दङमोनो बिनिफ्रायनो जोंनि बे बर'फ्रा दिनै लेथेर फेथेर जानानै गोदाव सोराव जानानै जोंनि धोरोमारिफ्रा दिनै जोंनाव लेथेर फेथेर जादों दा जों ज' जानांगौ मानोना जोंनि धोरोमखौ जों मोजाङैनो मोजां फालिनो थांनायाव जयैनो हान्जा सुरनांगौ आरो बेखौनो आं फोजोबनाय जाबाय